मुझे वेस्टर्न खाना बनाना बहुत पसंद है जैसे चाइनीज चाउमीन पिज़्ज़ा बर्गर आदि क्योंकि मुझे ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगते हैं और मैं हमेशा ही ये बाहर ही खाती हूँ लेकिन फिर मैं सोचती हूँ बाहर का खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए उससे है न खतरा भी होता है और पेट में पॉइज़न भी बनता है जिससे हमें आगे जाके तकलीफ़ होती है इसलिए मैं घर पे ही ये सब बनाती हूँ घर पे ही सब सामान मंगा लेती हूँ और मैं बनाती हूँ और सबको खिलाती हूँ पहले मेरे घर में ये सब सबको पसंद नहीं था लेकिन अब मैं जब रोज इनको खिलाती हूँ हर रोज मैं नई नई डिशएस बनाती हूँ तब ये सब खा लेते हैं